हाँ बोलिए सर

हाँ सर कपड़ा सिलवाना है सूट प्लाजो बिलॉज ठीक है कब आइए ठीक है

और पेटीकोट बिलोई ठीक है आ रहे हैं थोड़ा जोड़कर बताइए थोड़ा जोड़कर बताइए कितना हुआ ठीक है भेज रहे हैं

ठीक है

और कुछ नहीं

सर्ट हाँ लड़का का सट सिलवा दीजिए सर्ट सर्ट एक फिर एक ठो सिलवा दीजिए हाँ हाँ थोड़ा

पन्द्रह सोलह

तो मैं ओ तीस दिन ते हाँ तीस बत्तीस दिन दीजिए ठीक है भेज रहे हैं भेज रहे हैं